म्हज्या कॉलेजीन एक इवँट जाल्लो त्या इवँटाचें नांव आशिल्लें तांडव आनी हो इवँट एक कल्चरल इवँट आशिल्लो आनी त्या इवँटाक खूब जाण भुरगे पा पार्टिसिपेट जाल्ले तो इवँट त्या इवँटाक वेगवेगळे इवँट आशिल्ले ते म्हणजे गायन आशिल्लें तशेंच डांसींग आशिल्लें मिस्टर एनजिको म्हणून एक इवँट आशिल्लो तशेंच स्पोट्स इवँट आशिल्ले आनी ते इवँटाक खुबशे भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले आनी हांवूय त्या हातूंत पार्टिसिपेट जाल्लो हांव डांसांत आशिल्लो ह्या डांसांत पार्टिसिपेट जाल्लो तशेंच जे जंक याड बिट्स म्हणून एक आसता ते म्हणजे जेन्न वेगवेगळे जंक याड बीट म्हणजे वेगवेगळे जे वेस्ट मटिरियल आसता जें भायर उडोवपाचें जें सामान आसता तें घेवन तूं एक वेगळेशें एक गाणें प्रोड्यूस करपाक शकता सो तातूंत हांव एक पार्टिसिपेट जाल्लो आनी